ہاں اس کے ماہی گیری کے معاملے میں جب شکار کے لئے جانا ہوتا ہے تو اس کے لئے تیاری یہ ہوتی ہے کہ ہم رات کو آرام سے جلدی سو جاتے ہیں تمام چیز کی تیاری کر کے وہاں بیٹھنا ہے تو کیا کھانا ہے چنے ہیں گولکونڈی اور پانی کا اریجمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کے آپسی قصے کہانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی کیونکہ جب کانٹا ڈال کے بیٹا جاتا ہے تو خاموش بیٹھا جاتا ہے جس طریقے سے ایک شیر شکار کرنے کے لئے دبک کے چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے اِس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے اور کچھ لوگ کہاوت کرتے ہیں کیچوے کے تعلق سے کہ کیچوا مچھلی سے کہتا ہے کہ میں مرا تیرے لئے تو نہ مر میرے لئے ورنہ باہر بیٹھا ہے تیرے لئے